शि शिवानी अड़ी तुगी पता टीसीएस कंपनी बिप्रो बिप्रो एह् सब आई दि'यां न ते हू'न ते हू'न हू'न केह् करना तूं तू कुद्धर जा नी आं

यार टीसीएस दा पैकेज घट्ट नी हा

ओह् यार हैनी स्कूल च पैसा घट्ट ऐ ना ओ ते गल्ल ठीक ऐ मगर दिक्खो हू'न जि'यां तुस जि'यां तेरे घरेआह्ले मनदे मी ते यार मी जिदे दे शैल पैसा थ्होग मैं उद्धर चली जाना हां भाएं घरा कोला दूर होऐ तां मी ठीक ऐ हां ते मैं इंफोसिस बिच चली जाना महा तुम्मी चली जन्दी ते ठीक हा साथ होई जाना हा कन्नै स्हानू ठीक ऐ